मां पंहिंजे शरीर खे स्वस्थ रखण लाइ अलॻि अलॻि कसरतूं कंदी आहियां हिन में मूंखे डुकण जी कसरत ॾाढी वणंदी आहे छो त मुंहिंजो शरीर हेॾो कोन्हे तंहिं करे मां डुकी सघंदी आहियां अने मुंहिंजो रोज़ जो नेमु आ्हे त चार किलोमीटर मां हलंदी आहियां इन सां मुंहिंजो स्वास्थ सुठो रहंदो आहे ऐं मुंहिंजो ॾींहं बि सुठो गुजरंदो आहे ऐं कोलेस्ट्रोल बि घटण में मदद मिलंदी आहे